بچپن میں اسکول کے سفر یا کالج کے لیے جانا ہمیشہ ایک دلچسپ تجربہ ہوتا تھا یہ یادیں زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں اور ایک خاص مقام رکھتی ہیں میں کچھ اہم جگہوں اور یادوں کا ذکر کرتا ہوں جو میرے اسکول اور کالج کے سفر سے وابستہ ہیں ہم اکثر اسکول کے ساتھ چڑیا گھر جاتے تھے وہاں مختلف جانوروں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی خاص طور پر جب ہم پہلی بار شیر یا ہاتھی دیکھتے تھے تو یہ ایک یادگار لمحہ ہوتا تھا ہمارے اسکول کے سفر میں تاریخی مقامات جیسے قلعہ محل اور آثارِ قدیمہ بھی شامل تھے یہ ہمارے لیے تعلیمی اور معلوماتی ہوتے تھے اور ہمیں اپنے ملک کی تاریخ کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا تھا سائنس میوزیم کا دورہ بہت ہی دلچسپ ہوتا تھا وہاں مختلف سائنسی تجربات اور نمائشیں دیکھ کر ہم بہت کچھ سیکھتے تھے مجھے خاص طور پر میں ستاروں اور سیاروں کے بارے میں جاننا بہت پسند تھا کالج کا کالج کے دوران ہم مختلف سیمینارس اور ورک شاپ میں شرکت کے لیے دوسرے شہروں دوسرے شہروں میں جاتے تھے یہ سیمینارس تعلیمی اور پیشہ وارانہ ترقی کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے تھے کالج کے دوستوں کے ساتھ پہاڑی مقامات پر جانے کا تجربہ بہت یادگار تھا وہاں کی قدرتی خوبصورتی لمبی سیر اور کیمپنگ کے تجربہ بہت خوشگوار تھے کالج کی جانب سے مختلف ثقافتی دورے بھی منعقد کیے جاتے تھے ان دوروں میں مختلف ثقافتی ثقافتوں روایات اور فنون لطیفہ کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا تھا جب میں ایک جب ہم جب میں چوتھی جماعت میں تھا ہمارا اسکول چڑیا گھر کے لیے گیا ہم سب بچے بہت پرجوش تھے وہاں ایک بڑا ہاتھی تھا جسے دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے ایک استاد نے ہمیں بتایا کہ یہ ہاتھی روزانہ بیس کلو گرام کھانا دو سو کلو گرام کھانا کھاتا ہے اس وقت ہمیں یہ بات بہت عجیب لگی اور ہم سب نے اس پر خوب ہنسی کی یہ سفر اس لیے بھی یادگار تھا کیونکہ ہم نے وہاں پہلی بار ہاتھی کی سواری کی تھی یہ یادیں نہ صرف خوشگوار ہوتی ہیں بلکہ ہمیں سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں اسکول اور کالج کے سفر کے سفر نہ صرف تعلیمی بلکہ سماجی اور ثقافتی تجربات کو بھی پڑھاتا ہے